कला ऐं शिल्पकारनि खे बढ़ावा ॾियण लाइ सरकारु पारां घणियूं स्कीमियूं आहिनि सरकारु हुनन जी कला जे वाधारियो लाइ पैसनि सां बि मदद कंदी आहे असांजो खेत्र में सरकारी स संस्थाऊं साहित्य कला परिषद ऐं ललित कला एकेडमी आहे जेका कलाकारनि खे हर तरह सां मदद कंदी आहिनि